जो आई आई टी जो है उसमें तो शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा है जिस के लिए मुझे हम को कम्पाटीसन पास करना पड़ता है जिस में छात्रों को बहुत ही ज़्यादा दबाव है अगर आई आई टी में एडमिसन लेना है तो उस के लिए बहोत ज़्यादा कॉम्पटीसन का तैयारी करना पड़ेगा एक अच्छा कोचिंग इंष्टिट्यूट का में जाना पड़ेगा और मन लगा के पढ़ना पड़ेगा तभी हमें आई आई टी जैसे कोई आई आई टी के कॉलेज मिलेंगे लेकिन इन्हीं कॉलेज में पढ़ना अच्छा तो है लेकिन इस से भी अच्छे अच्छे को मतलब और भी कॉलेज है जिस में पढ़ सकते हैं इस लिए बच्चों को दबाव नहीं देना चाहिए कि आई आई टी निकालो